हैलो एह् किश्ती आह्ले बोला दे तुस भला एह् मानसरा बोला दे अच्छा अच्छा अच्छा ओह् कोई इक्की तरीक असें औना ते किश्तियां चाहिदियां चार चार किश्तियां बंदे न साढ़े कोई पंदरां सोलां बंदे न अच्छा ते इक किश्ती किन्ने चार बंदे ई औंदे न हां ते चार हां चार चौके सोलां होई गे ते केह् कराया केह् ऐ भला इक किश्ती दा पंदरां सौ किन्ने चिर आस्तै भला नेईं नेईं थोह्ड़ा घट्ट करो एह् बड़ा जादा रेट ऐ चलो पंज ज्हार चलो ठीक ऐ पंज ज्हार कन्नै चार अवा ठीक ऐ ठीक ऐ